हैलो लाजपत नगर मां भारत स्वीट सां ॻाल्हायो मां न तव्हांखे हिकिड़ो ऑडर कयो हो पंज प्लेट छोला भटूरा ऐं टे प टे प्लेट दालि पकवान जूं त मां चाहियां पयो कि भई कैश ओन डिलेवरी हुजे त तां लिखियो आहे की ऑनलाइन थी वेंदो पेमैंट त मां त ऑनलाइन न करे सघंदुसि मां चाहियां थो कैश ओन डिलेवरी ॾियो त महिरबानी थींदी न त तव्हां मुंहिंजो ऑडर कैंसिल करणु जी महिरबानी कजो